ہلو ہلو ہلو میم آپ فوٹو کاپی کی دُکان سے بات کر رہے ہیں میرے کو فوٹو کاپی کرانی تھی اور بائنڈنگ بھی کروانی تھی میم میرے کو فرنٹ اور بیک دونوں کروانی ہے تو میم آپ مجھے بتا دیجیے کہ ایک فوٹو کاپی کے کتنے روپئے لیتے ہیں اوکے اور بائنڈنگ کے میم بائنڈنگ میرے کو پانچ پیجز کی کروانی ہے اوکے میم اور میم کچھ کم نہیں ہوگا میرے کو اور بھی بعد میں بھی کروانا ہے تو آپ پہلے سے ہی بتا دیجیے میں پھر بعد والے بھی ابھی ہی کروا لوں گی اچھا میم میم کہاں پر ہے آپ کی یہ شاپ اوکے میم اور اور آپ کے پاس وہ سب بھی ہوتا ہے کیا میم بائنڈینیشن وغیرہ بائنڈینیشن اوکے میم میم میرے کو فوٹو کاپی کا ہی صحیح بتا دینا آپ میرے کو فوٹو کاپی کروانی ہے اوکے میم اِس میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب کہیں سے بلیک دِکھ رہا ہے اور کہیں سے زیادہ وائٹ ہو رہا ہے اچھا میم اوکے اور کلر والی فوٹو کاپی کتنے کی ہوتی ہے اوکے میرے کو کروانی ہے میں آپ کی دُکان پہ آنا چاہتی ہوں اوکے اچھا میم میم آپ کو میم آپ کتنے بجے سے کتنے بجے تک کی دُکان کُھلتی ہے آپ کی صُبح کے سات سے شام کے سات بجے تک اوکے میم ٹھیک ہے آتی ہوں میں دُکان پہ اوکے